हिंदी हमारी मातृभाषा है राष्ट्रीय भाषा है तो समय के साथ साथ देखा जाए तो हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है हर जगह पर लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं छोटे से छोटे बच्चों को हिंदी बोलने के लिए प्रेरित किया जाता है क्योंकि हिंदी एक ऐसी भाषा जिसमें सम्मान अदर भाव झलकता है और आसानी से बोली और समझी जाने वाली भाषा है लगभग हर क्षेत्र में हर लेवल पर हर देश या विदेश गांवों में हिंदी भाषा बोली जाती है और विदेशों में भी कहीं जाए तो जैसे कुछ सब जगह के अलग अलग भाषा होती है लेकिन वह लोग आज भी हिंदी को समझ लेते हैं आसानी से मराठी लोग है गुजराती लोग है तेलुगु है मलयालम है जो भी इनकी भाषा अलग होती है लेकिन ये लोग हिंदी को भी समझ लेता आसानी से और बोल भी लेते तो हिंदी लगभग हर जगह चलने वाली भासा है और ज़्यादा से ज़्यादा इसका अभी परिवर्तन हो रहा है हर लेवल पर स्कूल कॉलेज देखी जाय हमारे भारत में तो ज़्यादातर जो भी पाठ्यक्रम होता है स्कूलों का कॉलेजों का यूनिवर्सिटी का हर लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं वह हिंदी में होते हैं खास करके हिंदी में महत्वपूर्ण रूप से होते हैं यू पी एस सी के एग्जाम ले लो आई एस लेवल के एग्जाम ले लो कोमपिटीशन एग्जाम ले लो तो हिंदी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन दिन ब दिन देखने को मिल रहा है और हिंदी का परिवर्तन होना भी चाहिए क्योंकि ये भाषा मतलब हमारे जो मतलब पुराने टाइम से ये भाषा है देवनागरी लिपि जिसे कहा जाए तो हिंदी है तो हिंदी देवी देवताओं के टाइम से है इनमें मतलब कहीं ऐसे हमारे ग्रंथ है जो हिंदी में लिखे हुए हैं पुराने कई ऐसा इतिहास है कई वीर पुरुषों की कहानी है वो हिंदी में लिखी गई है तो हिंदी का परिवर्तन होना भी चाहिए और जहाँ तक देखें हिंदी बहुत दिन ब दिन हिंदी अपनी एक प्रभाव और हर छोड़ रही है और आगे बढ़ रही है